جی ہاں میرے پاس میرے پاس کل کی کئی تصویریں ہیں پرانی ہارڈ کاپی بھی کاپی ہے جن میں ہم لوگوں کی یا میرے خاندان میں یا ہمارے والدین بہت سارے فوٹو موجود ہیں ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں تو ان ساری کاپیوں کا ہارڈ کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے لیکن پرانی تصویروں اور نئی ٹیلیویژن تصویروں کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہے پرانی تصویروں میں ہم اپنی پاس ہارڈ کاپی رکھتے ہیں لیکن نئی تصویروں جو ہم ہم لوگ اپنے موبائل پر رکھ لیتے ہیں تو کر کے ہمارے گیلری میں رہتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پرانی تصویریں زیادہ خاص زیادہ جذباتی ہوتی ہیں کیونکہ ایک تو وہ پرانی ہوتی جاتی ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے بہت ساری یادیں جڑی رہتی ہیں ان تصویروں کے ساتھ وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کے مقابل آج کے زمانے میں جو ٹیلیویژن تصویر ہوتی ہیں ہم لوگ موبائل فون پر جو تصویریں ہوتی ہیں وہ کچھ خاص نہیں ہوتیں